खूब पयलें म्हळ्यार जवळ पास हांव पांचवेक आशिल्लों तेन्नाची एक गजाल आसा की पयले खेप म्हाका एक पुस्तक मेळ्ळें तें पुस्तक आशिल्लें मराठींतल्यान त्या पुस्तकाचें नांव आशिल्लें एरावंड दी वल्ड इन एटी डेज अशें तें पुस्तकाचें नांव आशिल्लें आनी जवळपास तीं एक दिडशे पानांचें पुस्तक आशिल्लें आनी हांवें एक तीन तें चार तासा मदीं तें वाचून सोपयलें पूण त्या पुस्तकाचें वाचन जाल्या उपरांत म्हाज्या भितर असो बदल घडलो की एक तर पयलीं खेप हांवेन खंयचें तरी एक पुस्तक पूर्ण न थांबतां वाचलां इतलें तें म्हणजें अजून उत्सुक्ता तयार करपी पुस्तक आशिल्लें दुसरी गजाल तेतूंतल्यान तयार जाली तीं भोंवपाची वेगळे वेगळ्या जाग्यार भोंवपाची वेगळे वेगळे जागे पळोवपा पळोवपाची कारण त्या पुस्तकां भितर जें वर्णन आशिल्लें की एक मनीस अंयशीं दिसांत जगाची सफर करून येता पुर्ण पृथ्वीक एक फेरो मारता आनी तो वेगवेगळे देशांत वेगवेगळे जाग्यार जें वर्णन केल्लें आसा की खंयच्या जाग्यार खंयचे देशांत खंयचे पद्दतीन खंयचे कशें लोक रावतात थंयचे संस्कृती अशें पद्दतीन तें वेगवेगळे जाग्याचे तेतूंत तेणी चित्रण केल्लें आसा तें वाचून कितले हांव प्रभावीत जालो की म्हाका त्या गोश्टीचो अनुभव घेवपाक जाय आशिल्लो कालांतरान हांव जेन्ना शिक्षणा खातीर कामा खातीर घर सोडून पयस गेलों तेन्ना म्हाका तीं आवड जी आसा तीं जोपासपाक मेळ्ळी हांव खूब भारतां भितर वेगवेगळे जाग्यार वेगवेगळ्या देवळांनी खास करून वेगवेगळे गांवांनी वचून जे लोक आसात तेंच्या मदीं रावन तेंकां पळोवन तेंच्या मदीं उलोवन हो अनुभव घेवपाक लागलों तें ह्या पुस्तकाक लागून खास करून जालें अशें म्हाका दिसता त्या पुस्तकान जें पयलीं संस्कार केले म्हाजेर आदलो प्रभाव म्हाजेर घातलो तेका लागून शक्य जालें आनी दुसरी गजाल शिस्तिच्या बाबतींत की तेतूंत भितर तो एक भाग आशिल्लो की कितले शिस्तीन वागून प्रत्येक गोश्ट कितली मोजून मापून करपाक जाय खंयची मुखावेलें पावल घालता आसतना तें ह्या पुस्तकां भितर बरयल्लें आशिल्लें तसोच म्हाजो प्रवास घडत गेलो की प्रत्येक गोश्ट ही पयल्या थारावनूच किंवां जी जर शक्य ना जाल्यार तेजे जाग्यार दुसरी गजाल कितें करूं येता अशे पद्दतीन हांवें ती गजाल केली तेका लागून ह्या पुस्तकाचो म्हाज्या आयुश्यांत खूब मोठो हातभार आसा आनी ह्या पुस्तका उपरांतूच मागीर वाचनाची आवड लागली म्हाका हें पयलीं पुस्तक म्हाका अजून याद जाता जें हांवेन पुर्ण वाचिल्लें सुरवात केल्ली हांयेन वाचपाक आनी न थांबता तेजो शेवटय केलो त्या पुस्तकाचो आनी अशें खूब कमी वेळार जालां म्हाजे बाबतींत खंयचे पुस्तक आसा तें घेतलें आनी तें पुर्ण वाचलें पूण खूब कमीदां जालां पूण हें पयलें पुस्तक म्हाका याद जाता